म्हाका वाचन करपा खूब आवडटा आनी हांवें खुबशें अशीं पुस्तकां वाचल्या म्हणजे विजय तेंडुलकराची लक्ष्मण माने लक्ष्मण गायकवाड विवा शिरवाडकर बा भ बोरकर अशे वेगवेगळे लेखक आसा तेंची पुस्तकां हांवें वाचलां आनी ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां अशी खुबशी अशी म्हायती गावता हरशीं हांयें पुस्तकां काही मराठी भाशेंतलीं वाचलां तर सगल्यान शेंवटचे जें पुस्तक हांवें वाचलां तें म्हणजे लक्ष्मण गायकवाड हेंची कादंबरी ती म्हणजे उचल्या तर ह्या कादंबरीन न्हय अशें खुबशें अश्यो गजाली सांगल्या जी कादंबरी एका समाजाचेर म्हणजे गरीब समाजाचेर आदारीत आसा म्हणजे गांवांतले लोक कशे तरेन आसताले ते कशे रावताले पयलीं आनी तांचेर कसो परिणाम जातालो म्हणजे तेंकां कितले त्रास सहन करचे पडटाले हें सगळें आमकां ह्या कादंबरींतल्यान कळटा म्हणजे हांवें केन्ना चिंतू सुद्दां नासलें की ह्या लोकांक इतले त्रास सहन करताले सहन करचे पडटाले जे तेंचेर तो सगळो विचार आमकां ह्या कादंबरींतल्यान पळोवपाक गावता म्हणजे जे पयलींचे लोक जे आसा गरीब लोक तेंकां रावपाक सुद्दां सारको जागो मेळणाशिल्लो ते खंयूय रावताले म्हणजे जंय पसरो आसूं नाजाल्यार चिखल आसूं त्या चिखलान सुद्दां तेंच्यांनी दीस काडला त्या लोकांनी जर फुटपाथ जो आसा तेजेर सुद्दां ते रावन आपले दीस काडटाले तेंकां ना खावपाक तेंकां सारके मेळटालें ना कपडे तेंकां घालपाक मेळटाले अशी त्या गांवांतली परिस्थिती आशिल्ली आनी हो जो हो जो गांव जो आसा तो उसल्या ह्या कादंबरीन तेचे वर्णन केलां ह्या गांवांतलें म्हणजे ते लोक कशे जगताले कशे तेंकां त्रास सगले सहन करपाक पडटाले ते लोक जे आसा ते ना शिकलेले आशिल्ले तेंकां शिकोवपी कोण नाशिल्लोच त्याच टायमार शाळा आशिल्ली पूण ती आपल्या भुरग्यांक घालपाक तेंकां सारके कपडे सुद्दां नाशिल्ले सो ते शाळेन कशे घालतले भुरग्यांक तेंकां खावपाक कांय मेळनाशिल्लें आनी जर ते उच्च माध्यमांतले जे लोक आसा तेंच्या गांवांतले जर ते जर तेंचे कडेन मदत मागपा गेले सुद्दां जाल्यार ते तेंकां कॅर दिनाशिल्ले तेंकां हेल्प करिनाशिल्ले ते केन्नाच आनी तेंकां खावपाक सुद्दां दिनाशिल्लें तेंकां ते धांवणयताले भरपूर त्रास दिताले आनी हांवें हें जें वाचून म्हाका म्हजे इतलें हें जालें की हांव जेन्ना आतां खंयूय वयता देवळान वचूं नाजाल्यार आनी खंयी वचूं वाटेर जर म्हाका अशी गरीब मनशां दिसत म्हणजे जीं खावपाक मागता ती बी तेंकां पळोवन सामकी काकूट येता आनी तेंकां किदें तरी दिवं शें जाता इतलें हें जाता कारण आमी ते ह्या बुकान वाचला न्हीय सो ताका लागून तो खूब हें मनांतल्यान सामकें वायट दिसता आमकां तशेंच ह्या कादंबरींत जे लोक आसा ते खूब त्रासान आशिल्ले आनी तेंकां खूब त्रास जाताले म्हणजे आनी तेंच्या गांवान असो युवक आशिल्लो तो युवक तेंकां म्हणजे तेंच्या लोकांक मदत करतालो तेका एकट्याकूच अशें जाय आशिल्ले की तेंच्या गांवांतले लोक सुदारपाक जाय आसले तेका लागून तेणेन खूब प्रयत्न केले खूब मोर्चा बी भरपूर किदें किदें काडलें आनी त्या लोकांक लागून तो लडाई करपाक लागलो म्हणजे त्या लोकांक किदें किदें मेळपाक जाय म्हणजे सगळे कपडे खाण सगळें तिंकां मेळपाक जाय तेका लागोन तो झगडपाक लागलो तांकां तेणेन खरें जिवन जें आसा त्या युवकान तेंकां तेंच्या गांवांतले लोकांक दिलें तेंकां तेणेन तेंच्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंकां शिकवण दिली तशेंच तेंचे आई बाबांक जे शिकलेले नाशिल्ले तांकां सुद्दां तेणेन शिकयले आनी अशे तरेन ताणें आपल्या गांवाची सुदारणा केली म्हणजे ह्या कादंबरींतल्यान आमकां अशें हें जाता की आमी कितल्याय त्रासान सुद्दां आसले जाल्यार आमी फाटीं रावपाक जायना म्हणजे आमकां कोण ना कोण तरी मदत करताच देवाच्या रुपान कोण ना कोण तरी पावताच असोच ह्या कादंबरींतल्यान तेंकां तेंच्या गांवांतल्या लोकांक तेंचो युवक पावलो आनी गरीब लोकांक कितले त्रास सहन करचे पडटा म्हणजे तेंकां कितलो त्रास जाता हें आमी केन्ना विचार करिकच ना जें आमी केन्ना चिंतीच ना हेजेर आनी जेन्ना आमी अशीं पुस्तकां वाचता तेन्ना आमकां सगळे कळटा तेंचेर जिवन किदें आसा आमी तरी आतां खूब सुकान आसा आमकां तसले कांयच त्रास ना खावपाक कपडे घालपाक इतले त्रास जाताले की आमी आतां सगळें कळपाक लागलां आनी तेंचो जो प्रभाव आसा म्हणजे हीं पुस्तकां वाचून तो प्रभाव आमचेर जाताच आनी आमकां जर खंयी अशे वाटेर बी कोणय दिसले जे कपडे सुद्दां सारके घालिनाशिल्ले अशे बसता तेंकां पळोवन सुद्दां आमकां रडपाक येता अश्यो ह्यो वेगळ्योवेगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमकां वेगळेवेगळे विचार जे आसात ते अशेंत तरेंच्या पुस्तकांतल्यान मेळटा